ہندوستان میں

دیوالی اور دشہرا بہت ہی خوشی سے مناتے ہیں یہ تہوار میں بچے بہت خوشی سے تعطیلات ملنے کی خوشی میں پہونچ سے زیادہ خوشیاں مناتے ہیں دیوالی میں پٹاخے میٹھائی وغیرہ کھا کر بچے چھٹیوں میں خوش ہو جاتے ہیں اور دشہرا بھی بہت خوشی سے مناتے ہیں اور پندرہ اگست اور انڈپینڈینس ڈے کو بھی تعطیلات جب ملتے ہیں بچے جھنڈا پھہرا کر خوشی مناتے ہیں اور گیمس کھیلتے ہیں جھنڈا چڑھاتے ہیں جن گن من پڑھتے ہیں اس میں بچے تعطیلات ملنے کی وجہ سے بہت خوش رہتے ہیں